जॾहिं मां स्कूल पढ़ंदी हुअसि त असांजे स्कूल में साईं जी वर्सी ऐं नंढा वॾा फंक्शन थींदा हुआ थींदा हुआ असां ॿार हुन में भाग वठंदा हुआसीं जंहिंमे असांखे सुठो ॻाइण लाइ मास्टर इनाम बि ॾींदो हुओ त ॾह खां मूंखे पंजे प्रतिभा जो पतो पयो ऐं मां ॾह साल जी हुअसि तॾहिं ई स्कूल में भाग वठंदी हुअसि